मेेम आप को वो डान्स प्रोग्राम की क्या क्या विशेषता दिखानी बतानी है और बताइए आप को क्या क्या मिठाई बाटनी है बच्चों को बताइए हाँ हाँ बच्चों को बताना कब है और कौन कौन से गाने पर बच्चों को रखना है ये बातइए और कहाँ पर स्टेज फिर स्टेज कहाँ पे रखेंगे आप सब बता सकती हैं मेरे को कौन कौन सी कॉमेडी में रह रहे हैं वैसे बच्चे अच्छा तो हम मिठाई में सिर्फ़ लड्डु ही बाटेंगे या कुछ दूसरी बच्चों को देंगे तो बच्चों को नाश्ता वाश्टा करवाना है पाँच घंटे में क्या क्या करवाना है क्या क्या करवाने कुछ भी नहीं करना बताओ आप क्या क्या करवाना है तो हम तो बच्चों को पसन्द तो आता हैं ना ये नाश्ता बच्चो के लिए ये हैबिट होगा ठीक है तो दूसरे बच्चे नहीं खाते हैं वो उन के लिए क्या करवानी है तो उन को एक जैसी ड्रेस और पैन्ट पहनाना है या दूसरी दूसरी बताइए छोटे बच्चों के लिए कोई दूसरा कार्यकर्म है क्या हम सब को चॉक्लेट बाटेंगे क्या बच्चे एक साथ टीशर्ट कौन से कपड़े पहन के आने वाले हैं नहीं मेेम मैं बोल रही हूँ सब को तिरंगे के एक जैसे कपड़े पहनाने चाहिए झंडे के जैसे तो झंडा कहाँ पर फहराना है आप सब को साड़ी पहनाने के लिए अनुमति दे दो तो आप क्या पहन के आओगे मेेम वैसे सब को वो वाली बनारस की साड़ी का बोल दूँ सभी की हाँ सभी टीचर्स को डान्स करवाएंगे क्या और बच्चों को सब को स्टेप मारवाड़ी या दूसरी कोई डांस स्टेप करना है कौनसा नया डांस सीखाना है मैं बोल देती हूँ

मैं बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ नीता मेम डान्स सिखा देंगी सब को सब को कोई कोई बच्चों को बातेंगी बोल रहा बोला था ना हाँ तो वो कौन कौन से उन से बोलने है सब को प्रेट ही करवाइए ना प्रेट पी टी प्रेट सब को कौन कौन से निबंध लिख कर आना है वो वाला आप सब को सूचना कब दोगे तो मैं अच्छा ठीक है